اُتّر پردیش كے بارے میں جی ہاں انسان كہتے ہیں كہ اُتّر پردیش میں بہت سارے غلط ہیں یہ ہیں وہ ہیں تو ایسے یہاں پہ كچھ بھی نہیں ہیں جسے كہتے ہیں پلوشن ہے تو پلوشن نہیں ہے اور اور كہتے ہیں كہ یہاں پہ چوری ہوتی ہے ڈكیتی ہوتی ہے مار پیٹ ہوتی ہے تو ایسا كچھ بھی نہیں ہے اس لیے اور اس كے بعد پھر كہتے ہیں یہاں پہ كہ بھائی یہاں پہ بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں روز كے روز یہ دنگا فساد وہ رہا اس كو آج وہ مار دیا اس كو آج وہ كاٹ دیا تو ایسے یہاں پہ كچھ بھی نہیں ہے سب یہاں پہ اچّھا ہے صحیح سے رہتے ہیں سب اور پتہ چلا كہ كل كسی كے گھر میں چوری ہو گیا اور پھر كہہ رہے تھے كہ بھائی ہمارے گھر میں ایسے ایسے چوری ہو گئے تو ان پہ كیا كیا جائے تو اُتّر پردیش والوں نے پھر بتایا كہ بھائی یہاں پہ تو چوری ووری نہیں ہوتی ہے یہاں تو سب ایک دوسرے كے اچّھے سے مل جل كے رہتے ہیں اور رہنے بھی چاہیے اچّھی بات ہے اور پھر اس بھائی نے پھر ان سے ان سے كہہ كے اور اپنے گھر چلے گئے اور گھر جانے كے بعد پھر تھوڑے ایموشنل ہو گئے تھے پھر ایموشنل ہونے كے بعد پھر اس كو تھوڑا بہت پورے عوام نے اس كی کوئی مدد كی پھر بعد میں پھر پتہ چلا كہ چور سچ میں یہاں پر چوری ووری كیے تھے تو ان چوروں كو پكڑا گیا ان كی سزا وزا كی سزا وزا دیا گیا سزا دینے كے بعد ان سے پھر جو جو چیزیں ان كے گھر سے لایا گیا تھا اٹھا كے وہ سب اس نے دیا گیا تھا ان كے اوپر پیسے ویسے بھی كچھ ركھے گئے تھے پھر وہ پیسے ویسے دیے تھے پھر انہیں كو پیسے ہاتھ میں دے دیے گئے تھے